बिहार में बहुत शिक्छा बहुत ढ़ीला है मार होता शिक्षक का उसके बाद टाइम पर टीचर नहीं आते हैं बहुत टीचर ए बी सी डी भी नहीं आता है टीचर बढते हैं दस बजे आने सर खुद एक दो बजे आते है यहाँ बहुत कॉलेज में मार होता है एडमिसन करने के लिए उसका फी ज्यादा है और उसके बाद बच्चे लोग ये लाइन में ऐसे ही खड़े रहते हैं उसके बाद में कोई व्यवस्था भी नहीं है शिक्षा बिहार में और एहाँ बहुत टीचर टाइम पर भी नहीं आते हैं